दिक्खो में ते सारें कोला पैह्लें घर दे गै जेह्ड़े चीजां होंदियां न घर दी गै जेह्ड़ियां नैचुरल रेमिडिस होंदी उ'ऐ इस्तेमाल करना ठीक समझनी आं की के दोआइयां जेहड़ियां होदियां ना हास्पिटल दियां ओह् बेश्क तुसें इक साइड ठीक करदियां न लेकिन किश ना किश ओह् असर अपना जेहड़ा एह् गलत जरुर छोड़दिया न लेकिन हां ऐसा नेईं ऐ कि भाई हां तुसें करना गै नेई ऐ तुसें जाना गै नेईं ऐ हास्पिटल अस्पताल जाना गै नेईं ऐ

बाकी कोई आक्खै में अपनी जेहड़ी ऐ होम रेमिडीस उ'नें गी गै इस्तेमाल करना ठीक समझनी आं कि उं'दे जेहड़े ऐ ना असर जेहड़े हैन साइड इफैक्ट जेहड़े हैन ओह् नेईं होंदे जि'यां हून मन्नी लेऔ जि'यां हून असें गी खंघ जकाम गै ऐ मन्नी लैओ मिगी ते में अगर तुलसी पाइयै लोंग लाचियां पाइयै काले मर्च पाइयै निम्बू पाइये अगर निम्बू काह्बा बनाइयै पी लैन्नी आं ते मिगी अज्ज नेईं कल नेईं त्र'ऊं दिनें बाद गै फर्क होग लेकिन ओह् बल्लें बल्लें होई जाना फर्क लेकिन दोआइयै दा केह् ऐ हून दोआइयै गी मन्नी लेओ तुस अज्ज खागेओ तुसें गी शामीं धोड़ी फर्क ते होई जाना अबो पता नेईं उस दोआई दा केह् असर पौना तुं'दे उप्पर जेहड़ा एह् ओह् होई सकदा सालें बाद तुसें गी लब्भग ते इस्सै आस्तै में जैदा घर दे गै होम रेमीडिस जेह्ड़ियां हैन ओह् इस्तेमाल करनी आं हून जि'यां दाने हून जि'यां कुसै दे मुहें उप्पर दाने होई जंदे ते उसी आखदे न लोक भाई हां तू एह्की चीज ला एह्की चीज ला हून जदूं मी हे में अपनी इग्जाम्पल दिन्नी आं जदूं नी हे तदूं में केह् कीता हा में निम बेसन मुलतानी मित्ती ते ओहदे बिच निंबू पाइयै ते कन्नै उसी मिलाइयै ओह् पेस्ट लाई ही म्हीने बाद फर्क पेआ हा लेकिन पेई गेआ हा इस्सै आस्तै में सोचनी आं कि घरै दी जेहड़ी रेमिडीस न उ'ऐ बैस्ट होंदियां न तुसें पैह्लें उ'ऐ ट्राई करनी चाहिदियां बाद च अगर तुसें गी लगदा कि हां फर्क नेईं पवै दा ऐ जेह्ड़ी बिमारी ऐ ओह् किश अंदरूनी ऐ जां किश बी बड़ी कम्पलीकेटिड़ ऐ बड़ी गै मुश्किल ऐ जेह्ड़ी तुं'दे कोला सालव नेईं होंदी तुस ठीक नेईं करी सकदे फ्ही तुस डाॅक्टर कोल जाओ उं'दे कोला परापर सलाह् लैओ परापरली उं'दे कोर्स उप्पर चलो ते भी जाइयै तुस उ'नें ई करी सकदे इस्तेमाल